ہاں میں شوٹنگ اسٹار گیا ہوں وہاں کا نظارہ بہت اچھا ہے وہاں گھومنے میں بہت مزہ آیا اور اس کو دیکھنے میں شوٹنگ اسٹاروں نے بہت محنت کر کے بناتا ہے اور اس کے بعد وہ شوٹ ہوتا ہے تو پھر وہ بہترین لگتا ہے شوٹنگ اسٹار میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ گیا اور مجھے بہت مزہ آیا اور بار بار میں اس میں جانے کا میرا من کیا میں اس میں گھوما بہت اچھا لگا اور شوٹنگ اسٹار میں پھر جانے کی دعا کرتا ہوں اور کرتے رہتا ہوں اور پھر جانے کا ارادہ ہے شوٹنگ اسٹار ایک بہت اچھی جگہ ہے وہ لوگ بھی بہت محنت کرتا ہے شوٹنگ کرنے میں شوٹنگ وہ لوگ کمی نہیں جہاں تک وہ جان جی لگا کر کے ان لوگوں نے شوٹنگ کرتا ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے جب لوگ جاتا ہے اور لطف اٹھاتا ہے اور اس کا شوٹنگ کا جگہ بہت اچھا رہا اور میں وہاں جانے کا بار بار دعا کرتا ہوں اور کرتے رہوں گا